नि'क्के दकानदारें टेक्नोलॉजी दा नुकसान एह् ऐ इ'यां टेक्नोलॉजी आ बड़ा फायदा बा असें दकानदारे स्हाबै दिक्खना होऐ तां उ'नें ई कोई फायदा निं ऐ घाटा गै की जे दिक्खो अज्ज कल फ़ोनै उप्पर सब किश लब्भी जंदा जे जे तुसें जे लोड़दा होवै ओह् तुस झट्ट कड्ढो ते अपने घरै बाहर ओह् तुसें ई थ्होई जंदा ते लोक घरै बाह्र निकलदे गै निं ना हट्टियें होरें ई जन्दे गै निं ते उ'नें दकानदारें केह् कमाई करनी बचेरें उं'दे कश गाह्क गै निं पुज्जदा गाह्क पुज्जने गल्ला गाह्के घरा बाह्र निकलना पौंदा नी अबाऽ गाह्क जेह्का ऐ ओह् घरा बाह्र बड़ा घट्ट निकलदा ओह् निकलदा गै निं ऐ उसी पता हून मेरे श फ़ोन ऐ में फोन कड्ढगा अगर फोनै चा ते नेट ऑन करगा ते मिगी सब किश मेरे फोनो 'र मिगी लब्भी जाना भामें ओह् राशन होग भामें ओह् टल्ले होङन भामें ओह् नुक्कड़ होङन भामां ओह् कोई बी चीज़ होग तुस कोई बी चीज़ होग फ़ोन कड्ढो ते झट्ट थुआढ़े घरै बाह्र आई अंदी तुस तां नि'क्के मुट्टे दकानदारां दा बड़ा घाटा उ'नें ई कोई फायदा निं ऐ टेक्नोलॉजियै नि'क्के दकानदारें दा बड़ा नुकसान कीता ऐ लोक घरा बाह्र निं निकलदे दकानें ई दकानदारें ई गाह्क निं थ्होग तां उं'दी बेचारें कमाई कि'यां होनी घाटा ते ऐ टेक्नोलॉजिया बा टेक्नोलॉजियै फायदे बी हैन हून लोक केईं केह् आखचे हून नेईं निकलदे लोक घरा बाह्र ते फ्ही ओह् दकाना'र गै नेईं पुज्जदे हून सामान लैंदे ओह् अज्ज कल तुस दिक्खो तां टेक्नोलॉजी हर जगह् छाई दी नि'क्की मुट्टी चीज़ा बी लोग केह् करदे फोना'रा मगाऊ दे घरा बाह्र निकलदे गै निं दकाना'र जन्दे गै निं दकानदारें ई नुकसान गै